जय झूलेलाल हीअं त दिल्ली में खोड़ धर्म और मान्यताऊं आहिनि खोड़ सांस्कृतिक आइन खोड़ धार्मिक आहिनि सभिनि में सभु हिते दिल्ली में सभु तरह जूं भाषाउनि में सभु तरहनि जा माण्हू रहंदा आहिनि हिते हो पंहिंजे पंहिंजे धर्मनि जे हिसाब सां हर त्योहारु मल्हाईंदा आहिनि जीअं गणेश पूॼ गणेश उत्सव थी वियो ऐं सिख माण्हू ॿियो गुरू पूरब मल्हाईंदा आहिनि ऐं हाणे हिते डांडिया वग़ैरह जो बि वधीक प्रचलन थी वियो आहे ऐं मतिलबु छठ पूॼा बि हिते थींदी आहे मतिलबु अलॻि अलॻि मिश्रित माण्हू पंहिंजो पंहिजे त्योहारनि में अॻिते वधी करे पंहिंजो सभु पूरो कंदा आहिनि धर्म जो हिन में भॻवान शिक्षा शिक्षा जे रूप में बि भॻवान खे अॻिते कयो वेंदो आहे मतिलबु स्कूलनि में ईअं पढ़ायो वेंदो आहे गणेश उत्सव जे बारे में और कृष्ण जन्माष्टमी जे बारे में ॿारनि खे सेखारियो वेंदो आहे की असां छा छा करे सघंदा आहियूं ॿारनि खे कीअं पंहिंजे संस्कृति जे बारे में सेखारे सघंदा आहियूं ऐं पूजा वग़ैरह में बि माण्हुनि जो ध्यानु वधीक थी वियो आहे पर सभु माण्हू मिक्स मिक्स समाज में सभु सभु मिली करे सभु करे वठंदा आहिनि सभु कंदा आहिनि सही तरीक़े सां